हैलो डॉक्टर साह्ब बोल्ला दे में ना रूट कनाल करानी ही दंदें ई दर्द होंदी बहुत ते दोआई खाइयै फर्क होंदा भी उ'ऐ थोह्ड़ी देर बाद फर्क होई जंदा आहो अच्छा अच्छा ते किन्ना खर्चा आई जाना अच्छा ओह्दे च कैप बी फिट होई जानी सर इक्क दंदै दा त्रैऽ ज्हार रपेआ आई जाना नी भी ओह्दे बाद पीड़ निं होनी अग्गें अच्छा अच्छा ते मतलब दकान दस्स बजे खुह्ल्ली जंदी होनी डेह्ल्ली खुह्लदी जां बिच बंद बी होंदी अच्छा ऐतवारें बंद बी होंदी ते चलो ठीक ऐ इक्क दो दिन बाद औन्ना आपूं ठीक ऐ ठीक